ہیلو نوبل ٹریول ایجنسی جی میرے کو حیدر آباد سے بنگلور کے لیے پانچ جنے ہم لوگ جی جی ہاں حیدر آباد جی ہاں حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں میں جی میرے دوست یہ بنگلور میں رہتے جی وہ آپ کے ہی ایجنسی سے جاتے رہتے ہیں ٹریویل ایجنسی جی جی ہاں بنگلور میں آئی ٹی میں کرتے ہیں جی ہاں ویکلی ان کا جو ہے ویک آف میں آتے جاتے جی ہاں جی ہاں انھوں ہی جی ہاں میں جی ہاں آپ سے بات کرے کیا ہاں ہاں برابر وہی سا جی ہاں میرے پڑوسی ہیں میرے دوست ہیں میں جی دیکھیے ہم لوگ جو ہے پانچ جنے ہیں جی ہاں پر ہیڈ کار کار سے ہی جانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ یہی شام میں نکلیں گے صبح تک پہنچ جاتے جی ہاں بارہ گھنٹے کا ہے نا سفر جی جی ہاں پر ہیڈ کار کے فائیو سیٹر کا جی نہیں جی جی خالی ڈراپ کر دینا ہے بس جی ہے ہمارا ایک دس دن بارہ دن کا پروگرام ہے تو بارہ دن کے بعد آئیں گے ہاں جس جی آپ کی ایجنسی وہاں پہ بھی ہے ٹریویل ایجنسی جی آفس جی ہاں وہاں سے بک کر لیں گے کیونکہ ابھی جو ہے طے نہیں ہوا کہ کب آنا ہے اسی لیے ہم اپ این ڈاون نہیں بک کرا رہے جی ہاں جانے کا ہی ہے خالی جی ہاں صرف جانے کا کار سے اچھا ہاں ایک دن کا ہے فائیو سیٹر کار رہتی جی اچھا اور یہ بس سے اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا پر ہیڈ جی ہاں پر جی ہاں فی فی آدمی کا ارے بہت بول دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوست جی ہاں ہاں ہاں ہم لوگ پانچ جنے ہیں اب ہمارے دوست تو جاتے ہی آپ کو تو معلوم جی ہاں کیونکہ ہم پانچ جنے ہیں اب تو بہت بول دے رہیں ہوں اب پھر یہ تو سیزن کا بھی کچھ آفر ہے بول کے سنا فیسٹول اب سر کہاں سیزن چل رہا صاحب فیسٹول ہے اب تو ہاں آفر چل رہا ہوگا ہے نا جی جی جی ہاں ابھی تو الٹا آپ لوگ فیسٹول جو ہے آفر دینا جی جی ہاں جی ہاں ہاں ہم بول سلیپر ہونا ہے بس کے لئے

کیونکہ ارجینٹ تھا اس لیے ہم آپ پلین کا بھی اچھا بائی پلین ہے ہے نا بائی بس ہاں نہیں پلین سے نہیں کیونکہ اب اتنا ارجینٹ کہاں ہوتا جی ہوتا نہیں صبح میں

جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا جی اچھا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں کل ہی شام میں نکلنا ہے جی آپ بک کر دیجیے میں آن لائن پیمینٹ کر دوں آپ کو جی اچھا یہی نمبر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد جی اچھا بہت بہت شکریہ جی اچھا یہی ہے یہی ہے میرا نمبر آپ ٹکٹ آ جو ہے آن لائن بھیج دیجیے میں آپ کو آن لائن پیمینٹ کر دیتا ہوں پیسے ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے ہاں واٹس اپ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک شکریہ بہت بہت جی اچھا شکریہ ہاں بس سلیپر ہو گیا نا وہ ٹھیک ہے شکریہ خدا حافظ